हमरा सबके तऽ पानि भेटै अइ मुदा पानि हमरा सबके बड़ ख़ुशी भेल जखन जल नल योजना सरकार के तहत चलायल गेल तऽ हमरा सबके बड ख़ुशी भेल जे आब हमरा सबके साफ़ पानि भेटत लेकिन किछु दिन तऽ नीक भेटल ताहिके बाद देख़ै छियै दिन ब दिन ओकर हालत ठीक नहि छै पानी के जे शुद्धता के स्तर छै बिल्कुल कम छै कतेक बेर कंप्लेनो डाललियै लेकिन ओकरा सुनेबाक लेल केओ नहि आयल हॅं आब किया नहि आयल हॅं ओकर कारण त हम नहि बता सकै छी आ हमरा एकर कोनो नहि भेटल हँ जानकारी पानि जे छै से हमसब अखन ओकरा यूज़ पीबाक लेल आब नहि करै छियै कारण छै जे पानि में शुद्धते जब नहि छै त पानि पी के तऽ कोनो फ़ायदे नहि छै तखन विशेष रूपसॅं ओकर लोग सब जे छै से एतुका बारी पटाबैक लेल उपयोग मे करै छै की करतै पीबाक योग्य तऽ छै नहि आइरन ओहिना छै पानि मे तऽ की करतै ओकरा कोना जे छै से पीतै हमसब बड ख़ुशी भेल छलहुॅं की हमरा सबके सरकार के द्वारा जल नल योजना के तहत लाभ मिलल हँ तऽ कल नहि चलबऽ परत आर ओ नहि लगबै परत कियाकि शुद्ध पानि सरकार के द्वारा हमरा सबके मिल रहल यऽ लेकिन किछु दिन ही चलल ई चीज ओहि के बाद जे छै से नियमित पानि के आपूर्ति नहि भए रहल छै दिनमे एके बेर चलेलक कखनो चलेलक कखनो नहि चलेलक कहियो चलेलक कहियो नहि चलेलक कमप्लेन करला के बाद किछो रिसपोन्स की तऽ ओमहर सॅं नहि भेटैत अछि आब एकर की रीजन छै एकर पता हमरा पास नहि य